अखबारों में सभी के लिए सेक्शन होते हैं हम बुजुर्गों के लिए सेक्शन रखते हैं युवाओं के लिए सेक्शन रखते हैं साथ ही साथ बच्चों के लिए भी सेक्शन रखते हैं अखबारों में बच्चों के लिए बहुत ही अधिक एवं अन्य रोचक सेक्शन होते हैं जिसके द्वारा बच्चों का मन अखबार पढ़ने के लिए मना रहता है हम देखें तो अखबार में कुछ पहेलियाँ होती हैं अखबार में कुछ कहानियाँ होती हैं कुछ कार्टून चित्र होते हैं जिसके द्वारा बच्चे उस चित्र के माध्यम से कुछ सीखते हैं एवं अखबार को पढ़ते हैं अगर हम एक हफ्ते में एक बार अखबार में बच्चों के लिए कोई अतिरिक्त पृष्ठ या अतिरिक्त कुछ जोड़ें तो यह बच्चों के लिए बहुत ही सुगम है एवं उनके लिए बहुत ही रोचक है बच्चों को अखबार का उस सप्ताह में उस दिन का हमेशा इंतज़ार रहता है जिस दिन वह अंक आता है ताकि बच्चे उसमें उत्पन्न पहेलियाँ एवं अन्य कहानियाँ पढ़ें एवं ज्ञानवर्धन कर अपने आप को और भी अधिक जानकारी से युक्त करें धन्यवाद